एन एन्जर खांखमायाथ' थाखायो न'आव माने माने एन्जरखौ बै बाजाराव आथा दङ बे आथाखौ लाबनानै होयो जों सम सम फैयो बिसोरो सम सम गैयाबो जायो ओमफ्राय बांद्राय जायोबा आथा लानानै माबायो आरो आथायाव होनोसै ओमफ्राय बेहाय थैयो ओमफ्राय आथा बायनो हायाबा बे मुलि दङ मुलि ओंखाम नङाबा ना गोरान नङाबा माबाफोर होनानै एंखुरफोर होनानै मुलियाव लगायनानै होयोबा एन्जरा थैयो आरो बिदि बाहायो जोङो ओमफ्राय खांखमायाथ' फेन्सिल बादि दङ मोनसे मुलि बेखौ इन्जुराव लिरबानो खांखमाया थैयो आरो ओमफ्राय बेसोरबो खांखमायाबो मेसेङाव बारा नङा बिसोरखौ दैलाङावसो बांसिन जायो बिसोरो खांखमायाबो बांसिन जायो दैलाङाव गरम बोथोर ना मेसेङाव हाबनानै थायो ओमफ्राय जै गरम बिरलाबायगोन जि अरगोन मानसिखौबो अबेबा अबेबा अरोबो दे बिसोरो गिनांगौ खांखमायाबो एन्जराथ' एन्जर माइ थाबा थाखायो न'आवनो माइ दोननाय जायो नालाय एन्जरा हाबो आरो ओमफ्राय जों बांद्राय बाथाय रागा जोंनानै जों मुलि होनाय जायो आरो थैयो ओमफ्राय थेवबाबो गोबावजों आरो हाबफैफिनो हाबनानै बे एन्जर माबा माइयाव जायो आरो ओमफ्राय जों न'फोरखौलाय साफा लायो एखम्बा साफा लाबाबो खुरो बिसोरो नङाबा माइ दोननाय जायगायाव माइयाव जि गुद्रा गुद्रा हा खुरनानै थायो बिसोरो ओमफ्राय माइखौ अरफ्लेजोबो ओमफाय जों बांद्राय माबाबाथाय मुलि होनानै माबायो आरो बाहायनाय जायो मुलि बाहायनाय जायो नस्त' खालामो ना बिसोरो माइ दै जि जोम अरफ्लेजोबो जों बिदियावनो रागा जोंनानै मुलि बाहायनाय जायो आरो एह औ पायखाना लेत्रिनबो जों सुबाय थायो सम सम सप्था सप्था सुयो लेथ्रा जायो ना नङाबा माबायो ब्लिसिं होनानै सुयो सम सम सप्थायाव खनसे सप्थायाव खनसे सुयो नङाबा लेथ्रा जायो मोनामो ना ओंखायनो जों सुबाय थायो आरो सम सम सप्थायाव खनसे सुयो जों साफा लायो आरो बिदिनो उसुं उला न'फोरखौ साफा लायो हाग्रा दोना जोंबो थानो बायो हाग्राबा फुबाय थानो लुगैयो इसे हाग्रा रज'बानो आरो लेवाद फैयो दैलां समाव एम्फौ फैयो उसुङाव हाबो ओंखायनो जों उसुं सिं ओमफ्राय खिग्राफोरखौ साफा लायो आरो साफा थायो जों लेथ्राखौ बायो